असां पंहिंजे पाण में जेके बि दोस्त आहियूं असां सभिनी खे भई डुक पाइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ असां सभु मिली मिली जुली करे रोज़ु वेंदा आहियूं ऐं इन में असांखे फ़ाइदो इहो थो थिए त असांजी जेकी इम्युनिटी आहे ॾाढी वधी थी वञे सुठे नमूने सां ऐं ॿियो भई जेको बि आहे असांजी फिटनेस शरीरु बिल्कुल थो रहे असां नौकरीअ ते बारहं कलाक डूटी बि करे सघूं था आराम सां कोई थकावट न थींदी आहे तंहिं हिसाब सां डेली सुबुह जो डुक ज़रूरु पाईंदा आहियूं ऐं अॼ बि असां पाण में दोस्त यार मिली करे पिया डुकूं पाईंदा आहियूं सुबुह जो खिल मज़ाक पिया कंदा आहियूं ऐं थकी पवंदा आहियूं त आराम सां वेही रहंदा आहियूं ऐं हिन में असांखे हिकिड़ो इहो फ़ाइदो आहे त असांखे बीमारियूं कोन थियूं अचनि बिल्कुलु ऐं पंहिंजो शरीरु फिटनेस में बिल्कुलु हिकदमु बराबरि रहे थो तंहिंजे करे असां इहो कमु चालू ई रखंदा आहियूं डुक डौड़ जो थी विया पूरो